असांजे असांजे समुदाय जो खेत्रीय नेता प्रकाश आहुजा आहे प्रकाश आहुजा पूरो पार्शद रही चुको आहे तंहिंखां पोइ हिकु नौजवान उत्साही ऐं समाज लाइ कमु करणु वारो इंसान आहे ऐं उन असांजे परिवार लाइ घणो कुझु कयो आहे जीअं त मुंहिंजी डेडीअ जी तबीअत ठीक न हुई मूंखे जबलपुर गॾु डेडी खे वठी वञिणो हुओ डॉक्टर वटि गोल्ड शॉवर ते त असांजे समुदाय जो नेता प्रकाश आहुजा उन मूंखे पंहिंजी कार ऐं ड्राइवर ॾिनो की तूं तुरंत पंहिंजे डेडीअ खे पंहिंजे पापा खे डॉक्टर वटि वञु ऐं मुंहिंजी ॾाढी ॾाढनि ॾाढे वक़्तु ते बुरे वक़्तु ते उन मुंहिंजी ॾाढी असांजे परिवार जी पूरी सहायता कई आहे कॾहिं बि कुझु बि कंहिं बि काई बि असांजी समस्या थींदी आहे त उहो बीहंदो आहे ऐं असांखे सुठी सलाह बि ॾींदो आहे ऐं तंहिंखां पोइ असांजे घर जे साम्हूं कची नालियूं हुयूं हुओ पकियूं करायूं असांजे दुकान जे साम्हूं कची नालियूं उहे पकियूं कराई ऐं तंहिंखां पोइ असांजे घर जे साम्हूं हिकु रामलीला स्टेज हुओ जेको खंडर थी चुको हुओ ऐं जिते उट पटांग माण्हू विहंदा अची अने प्रकाश आहुजा असांजे खेत्रीय संदीप जैसवाल खे चई करे हुते स्टेज ठाराहीं उहो पुरो मैदान ठाराहियो उते बढ़िया साफ़ु सफ़ाई रोड कराई ऐं हर दमि असांजो समुदाय जो नेता पंहिंजे समाज लाइ ततपर रहंदो आहे चाहे कोई बि धार्मिक कमु हुजे सांस्कृत कमु हुजे कमु हुजे हर समय हर परिवार सां उहो मुंहुं ॾई बीहंदो आहे असां उन जा आभारी आहियूं